बेंकआ जोंनिफ्राय जोंनिफ्राय बारा गोजान नङा ससे थांब्लानो मोनो जोंनि साखाथियावनो होननानै बुंजायो बेंकआ बैसोगोराफोरनि थाखाय माखासे बेलायाव मदद खालामो जेरैहाय बैसोजानाय मानसिफोरा लाइफ इन्सुरेन्स खालामो बिसोरो थैनानै थाङोब्ला बिसिनि नखराव थालांनाय गथ' गथायफोरा थैनानै थांनाय मानसिफोरनि नामाव इन्सुरेन्सनि फैसाफोरखौ बाहायनो मोनो आरो बेबायदियैनो माखासेफोरा माब्लाबा लामानि जाब्रबथाइफोरजों थैनो गोनां जायोब्ला बे इन्सुरेन्सनि फैसाजोंनो दाहायजानो मोनो डाक्टरफोरनाव सिकितसा खालामनो मोनो जोङो बेबायदिनो बेंकफोरनिफ्राय साहारा मोनो आरो जोङो माबेबा खामानिफोरनि थाखाय लनफोर लानो गोनां जायोब्लाबो जोंनि साखाथियाव थानाय बेंकनिफ्राय मेनेजारफ्रा फैनानै जोंनो रांफोरखौ होफैयो आरो गावसिनि हानाय मथे जोंनो मदद होफैयो जों बेबायदियैनो बिसोरनिफ्राय मदद मोनो